हैल्लो में ग्रांऽ दा बच्चा ठीक ऐ ते असैं ग्रांऽ बिच्च ते शैह्रें च फर्क केह् ऐ गेमें दा अस दस्सनेआं अज तुसेंगी ते ग्रांऽ बिच्च एह् फर्क ऐ दिक्खो ग्रांऽ बिच्च एह् ऐ की जादातर बच्चे केह् करदे न मोबाईल घट्ट ते मतलव दौड़ने आह्ला कम्म मता करदे न जां गल्त ऐ ते जेह्ड़ा शैह्रें बिच्च ऐ ते शैह्रैं बिच्च बच्चे केह् करदे पढ़ाई खत्म होई थोह्ड़ी जेही मतलव उनें लग्गेआ कि थोह्ड़ा बेह्ल्लां में ते फोन लैत्ता ते लग्गी पे फोने ते चलाया गेमां खेलियां पवजी खेल्ली एह् खेल्लेआ पी सी लाईव खेल्ली लेई फोने बिच्च त् ग्राएं बिच्च एह् ऐ कि असैं केह् करना होंदा कि ग्राएं बिच्च असैं इन्ना नी है कि असैं फोन नेंई चलाना अस ग्रांऽ ग्राएं बिच्च असैं कि असैं क्रिकेट पसंद ऐ अस क्रिकेट खेलने क्रिकेट खेलने गी चली जन्ने असेंई पसंद ऐ अस मतलव कि खेलने होने ब्हांटे खेलने होन्ने ग्राएं आह्ला कम्म ऐ नुक्क त्प्पड़ बगैरा सारा कुछ खेलने होन्ने इयां मतलव कि लाई लैओ फुट्ट बॉल होईया बॉल्ली बॉल होईया मतलव जादा दौड़ने आह्ला कम्म ई खेलना ऐ एह् नी ऐ कि चौह्बी घैंटे दा पवजी खेलने होन्ने आं फोनै बिच्च बी खेलने होन्ने आं लेकिन जादा दौड़ने आह्ला साढ़े स्हानू जादा पसंद एह् ऐ के असैं क्रिकेट ई खेलना ऐ ते शैह्रैं दै बच्चें गी पसंद ऐ कि असैं मोबाईल बिच्च गेम खेलनियां न हा ओह्बी खेलदे न ग्राऊंड़ बिच्च जाईयै ओह्बी खेलदे न अस नी आखदे कि शैह्रे दे लोग हमेशा इसी गै लग्गे दे रौंह्दे मोबाईल फोन मोबाईले गै लग्गे दे रौंह्दे ना ओह्बी खेलदे उंदे लाग्गै लाग्गै जिंदा लाग्गै ग्राऊंड़ ऐ ओह् बॉल्ली बॉल बगैरा फुट्ट बॉल बगैरा ओह्बी खेलदे न लेकिन ओह् जादा इंट्रस्ट दिंदे पढ़ाई पर ते जां फिर फोन आह्ली गेम उप्पर ते अस इंट्रस्ट दिन्ने असें बी है इस चाऽ अस बी फोन बिच्च गेम खेलचै नेंई लेकिन अस बैट बॉल पर जादा इंट्रस्ट दिन्ने होन्ने न ते अस ओह्दे बिच्च मतलव डिफरैंस दिक्खने आं कि लाई लैओ साढ़े ग्राएं दे लोग ना जेह्ड़े ते जादातर खेलदे ई रौंह्दे न मतलव कि बैट बॉल बगैरा सारा फुट्ट बॉल बॉल्ली बॉल बासकिट बॉल बगैरा बगैरा खेलदे रौंह्दे जेह्ड़े एह् इध्दर सांबै शैह्रे दे लोग न जेह्ड़े ते एह् असेंई जादा ओह् नी करदे न मतलव जादै हिल झुल नी जादै मोवाईल फोन आह्ली गै गेम खेलदे न